आमतौर पर विभिन्न प्रकार के स्थान संगीत की विभिन्न शैलियों की मेज़बानी करते हैं ओपेरा हाउस पैन शौल शैल और कॉन्सर्ट हौल शास्त्रीय संगीत है उस्ताद उल्ला ख़ाँ ने ख़ाँ संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश क्षेत्रों के संगीत में ग्रामीण लोक और आदिवासी संगीत औपचारिक और धार्मिक संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत शामिल हैं भारत के कई हिस्सों के विपरीत मध्य प्रदेश के लोग इस बात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाते हैं कि कौन से गाने गा सकते हें मध्य प्रदेश की संगीत परम्परा के अनुसार देश तब धन्य हो जाता है जब देश के नागरिकों में संगीत के प्रती प्रेम और अनुराग प्रकट हो जाता है वे संगीत का सम्मान करने लगते हैं संगीत का आनंद लेने लगते हैं और संगीत को अपने जीवन में पूरी तरह शामिल करके अपने जीवन में शांती आनंद और उत्साह ले सकते हैं